में तुसेंगी अपने घर बिच लड़ाई होई जा ओह्दे बारै च गल्ल सनांदा एह् के अगर घर लड़ाई होई जा ते में की में समझान लगेआं के में अगर मेरे घर लड़ाई होई जा ते में सारें ई बड्डा स्याना ऐं ते जिसदी गलती होई जा ते उसी आखना की तेरी गलती ऐ ते माफी मंग ओह्दे कोला ते आख कि गलती होई मेरे कोला ते गलत होऐ ते उसी समझाना कि भई तेरी गलती ऐ सुलह सलाही करी ओड़ तेरी गलती ऐ ते तू माफी मंग कोई लड़ाई निं बनानी अपने कोला गल्ल मुकाई ओड़नी ते फ्ही मेरे म्हल्ले च लडाई इक्क मुड़ा जैम्बलें दा मुड़ा दूए गी केह् आखदे लक्खु रामै दे मुड़े गी मारी गेआ ओह् लड़ाई होई नेईं गलती इक्क दी निं दूऐ दी इक्क इं'या पंगा लेई ओड़ेआ कोई गल्ती निं अग्गै कम्म बधाना ते में उसी समझान लगेआ कि भइया गल्ल एह् ऐ कि तेरी गलती एह् कि तू उसी आख खर्चे पंगे रिपोटां नुक्सान करना कोई फायदा निं इस गल्ला ते एह् गल्ल के में उसी समझाया कि फायदा किश निं ऐ ते लडाई निं करनी ते उसी माफी मंग ते माफी मंगाई नुहाड़े कोला ते अगर खर्चा कोई बी नुक्सान होना ते कोई इस गल्ल दा फायदा निं ऐ ते माफी मंगी लै तूं ते ओह् लड़ाई मुक्की ते खर्चा बची गेआ ते इक्क ते अग्गें नांऽ तेरा बनी जाना ते गल्ल बंदे मुकाई ओड़ी केह् आखदे उ'ऐ गल्ल करियै ते मकाइयै ते नेईं तां केह् फायदा लड़ाई खर्चे पंगे ते नुकसान कराना पैसे खर्च करने तां एह् गल्ल ऐ ते